आइकाल्हि सबसे बेसी व्हाट्सऐप फेसबुक इन्सटाग्राम गूगल पे पे टी एम फोन पे के अधिक उपयोग कयल जाइत अछि व्हाट्सऐपके उपयोग हम एक दूसरा से गप करै लए कऽ सकै छी फेसबुक पर हमरा तरह तरह के न्यूज भेट सकै इन्सटोग्राम पर तरह तरह के न्यूज भेट सकैया गूगल पे के उपयोग हम एक दूसरा के किछु राशि पे करै लए कऽ सकै छी पे टी एमो के उपयोग हमसब राशि पे करै लए करै छी फोन पे यो के उपयोग सब क्यू आर कोड स्कैन कऽ के ककरो राशि पे करै लऽ कऽ सकै छी ऑनलाइन खरीददारी कऽ सकैत छी ई एकर जेना फायदा छै तेना नुकसानो बहुत छै हम बेसी काल देखैत रहै छी जेकि जे फोन बेसी यूज करै छथिन तिनका चश्मा लागि गेल अछि हुनकर आँखि के रौशनी कम भऽ गेल रहै छनि आओर मोबाइल यूज करै से जते अहाँके लाभ अछि ओते हानिओ अछि एहिसे मानसिक तनाव अधिक होयत अछि